माखे जॻह जॻह ते वञण जो इलाही शौक़ु आहे मां बदली जॻहियुनि ते घुमंदी रहंदी आहियां ईअं न आहे की मूंखे किते कोई दिक़त ईंदी आहे पर कई जॻह ते ईअं लॻदो आहे कि जीअं ॿी जॻह आहे पराई जॻह आहे घुमण जे लाइ मां उड़ीसा वियमि त माखे कोई बि फ़र्क न लॻो ईअं लॻे पियो कि जीअं पंहिंजा ई माण्हू नी लेकिन हिकु बारी मां ईअं थियो की असांजो प्रोग्राम चैन्नई जो ठहियो चैन्नई वियासीं हिकु त असांखे भाषा जी इलाही दिक़त अचे पई पहिरियों ई असां हिंदी सिंधी में ॻाल्हाइण वारा हुते सॼा तमिल तेलगू में माण्हू हुआ पहिरो भाषा जी दिक़त अचे पई वरी खाधे पीते जी दिक़त अचे पई लेकिन हुते महसूस छा थियो कि हुता जा हुता जा जेका माण्हू नी उहे बि असां सां गॾु हेतिरा कंफर्टेबल न हुआ एतिरा ख़ुशि न हुआ असांखे ॾिसी करे हुननि खे कुझु ज़्यादा हुओ न लॻे पियो बल्कि दूर दूर ही रहनि पिया असां कोई शइ जीअं पंजुवीह रुपए जी मिले थी या असां पुछूं था घणे जी आहे त उहे चवनि था सौ रुपए जी आहे घटि कराए कराए करे मस मस पंजहतरि रुपए जी ॾियनि पिया उते ॾिसी करे ईअं लॻे पियो कि जीअं रिक्शा ते वियो ऑटो में वञो ॻाल्हाइण जे करे भाषा जे करे इंग्लिश बि ॻाल्हाइयूं पिया चाहे मिली मिली करे तॾहिं बि उहे असांजो फ़ाइदो ही खणनि पिया असां सां गॾु मिली झूली करे रहण जी बजाए उन्हनि खे असां पसंदि न अचूं पिया पर चैन्नई ॾाढी सुठी जॻह हुई असां हुतो रामेश्वरम वियासीं वरी रामेश्वरम में बि असांखे एतिरो भेदभाव न लॻो जेतिरो चैन्नई में लॻो रामेश्वरम में थोड़ो फ़र्कु इहा हुओ कि हुते माण्हू घटि ॻाल्हाइण पिया पर एतिरो भेदभाव न लॻो बाक़ी चैन्नई जो जेको एक्सीपीरियंस आहे मूंखे बिल्कुल बि पसंदि न आहियो असां उन खो पोइ वरी हिकु वारी लद्दाख वियासीं लद्दाख में भाषा जो त थोरो सो फ़र्क़ु हुओ लेकिन माण्हू ॾाढा मिलणसारु हुआ उहा वारी जॻह असांखे इलाही पसंदि आई वरी कोई कोई जॻह त ईअं लॻंदी आहे की जीअं पंहिंजी ही आहे कोई कोई जॻह ते वञी करे ईअं लॻंदो आहे कि पराई जॻह ते अची करे वेही रहिया आहियूं पंहिंजे ही देश में असां पराया थी विया आहियूं कई जॻहियुनि ते मज़ो बि ईंदो आहे कई जॻह ते असांखे मौसम जी वजह सां बि फ़र्क़ु लॻंदो आहे की असांखे हुतो जो मौसमु पसंदि न ईंदो आहे या वरी असांखे सूट न कंदो आहे उन चकर में असांखे लॻंदो आहे कि शायद माण्हू असां सां ईअं ॻाल्हाइनि था पर उहे हुन टाईम भेदभाव न कंदा नि